जबान जानबरके देखभाल ओकर तजुर्बा ओकरा जे छै ने से ओ हरसमय निगरानी रखेके होइ हइ जे जबान भऽ गेलै तऽ ओकरा निगरानी रखेके होइ हइ जे बाजैके या पाल खायके समयमे बाजैके हइ या कोनो माल जानबर नहि बाजै हइ तऽ पानि गिरबै हइ पानि गिरबै हइ तऽ बूझय हइ जे लोग हमसब बुझली जे आब ई पाल खेतै ओकरा पाल खियेली ओ पाल रखले रखि जँ लेलक तऽ ओ पक्कल खखार के तरह ओ गिरेलक तऽ बुझली जे अ ई पाल रखि लेलकै ओकरा ओहि समयमे किछु हल्का भोजन कम कऽ कऽ देली आओर एक आध महीना आ एक आध महीनाके बाद एक डेढ़ महीनाके बाद ओकरा भोजन धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़बैत गेली जे भरि पेट खेतै से फेर हँ ओ पाल नहि रखतै एहि तरहके धीरे धीरे धीरे धीरे ओकरा सङ्गे बढ़ैत गेलै आ धीरे धीरे ओकरा भोजन बढ़ैत गेलै जब बुझली जे पाल राखि लेलकै बच्चा गर्भ मे भऽ गेलै तऽ ओकरा भोजन भरपूर दिअ लगली ताकि निरोग रहै एहि तरहके हमसब माल पोसै छी आओर धोलाइ ओकरा केलहुॅं जे ओकरा चम्मुक नहि धड़ै आओर धरती पर चम्मुक नहि कीड़ा नहि रहै कीचड़ नहि रहै एहि तरहके हमसब माल पोसै छी गउ जे गोबर दै हइ ओ गोबरके गोइठा ठोकिकऽ किछु जलावन केलिए सुखा लेली किछु गोबर एक्स्ट्रा बचि गेल तऽ जमा कऽ कऽ रखली खेतमे पटा देली खेतमे पटा देली तऽ ओइसे की भेल पौधा अच्छा निकलल उपज भी अच्छा भेल